मानो साउन्ड जाया सम सम औ औ औ दे औ खोनाबाय दे दे दे सोंहर दे औ सोर बर' राजाखौ मिनथिनो लुबैदों फालाय दे इराग्दाव राजा बेनो जोबथा बर'नि राजा नङा होनबा बेहा मोनसे समाव जिदाइनजौ नैजिद' माइथायाव दगथ्रिन अफ लेप्स होननाय आयेनजों बर' राजाखौ ब्रिटिशनि सिङाव हरनांदों बेहा मनिपुरनि सासे इन्डुप्रभा रानिखौ हाबा लादोंमोन बे राजाया औ बे राजाया उनावहाय सासेबो गथ' गैयिनि थाखाय ब्रिटिशफ्रा मोनसे आयेन खालामदोंमोन ना बै समाव दगथ्रिन अफ लेप्स होनना बुङो देलहाउसिया खालामदों बे देलहाउसिया बेबादि आयेन खालामनायाव बे जोंनि बर' रायजोआ ब्रिटिशनि सिङाव थांदों आरो बै समावनो बेनि सिगां मोनसे बेहा मोनसे गोबां थासारि फैदों बे थासारियाव बियो उथ्रिनो हायैबादि जादों आरोखि मोनसे समाव बारमानि बारमा हादोरनिफ्राय मानफ्रा बैसोरखौ मान होनोमोन बे मानफ्राबो कासार रायजोखौ गाग्लोबफैदों बे समाव कासार रायजोआ माने जोबस्रांनायनि लामायाव फैदों आरोखि बे समनिफ्रायनो जोंनि बर' एबा कसारि रायजोआ गुबुननि सिङाव थांदों आरो गुबुननि आथिं सिङाव थांदों औ औ औ इंराजनि आखाइयाव थांदों लास्टआव इंराजफ्राथ' हगारना होलांबाय मोनसे समाव दा मोनसे समाव गोबां थासारिनि माबाफोरजों बेखौ जों रैखा खालामनो हायासै आरो बर'फ्रा

औ दे नरखासुर दाथ' बे निलाचल हाजोनि माबा कामाख्या गैया होनबा कामाख्या मन्दिर बेयो मोनसे समाव नरखासुरमोन आरो नरखासुरा असुर बंस'नि मोनसे मा होनो असुरा बेवहायनो थायोमोन आरो बै निलाचल हाजोनि खाथि खालायावनो बे समाव प्रागजौथिसफुर होनना बुङोमोन औ औ औ ओमफ्राय नरखासुरा ओरैबायदि गोहो गोरामोन बियो गावनि गाव सिबिग्रा मोदाइजोखौनो गोसोथोदोंमोनबो ओमफ्राय मोदाइजोआ बेवहाय कामाख्याया आरो कामाख्या देबिआ औ औ औ कामाख्या देबिआ बुंबाय नों जुदि आंखौ हाबा लानोब्ला नोङो बे आंनि मुङाव मोनसे मन्दिर बानाय बे मन्दिरखौ हरसेनि गेजेरावनो बानायनांगोन होनना बुंदोंमोन आरो नरखासुरा गावनो लुदोंमोन उनावहाय नरनारायनासो बेखौ फोजोबदों औ नरनारायन होननाया ओमफ्राय नरखासुरा गावनो लुदोंमोन मोदाइजोनि नामाव ओमफ्राय मोदाइजोआ गावखौ हाबा लानांसिगोन साननानै हरसेनि गेजेराव माने आद्रा खालामनानै दोन्दों आरो दाउला गिसिर होदों ओमफ्राय आद्रा जाबाय बे समाव ओमफ्राय बेथ' गैला उनावहाय जोबलांबाय असुर बंस'आ नै दाना उनावहाय मोनसे सम फैबाय बे समाव नरनारायना बे आद्रा थानाय दानि माखासे लांगोनाफोरखौ बानायहोदों आरो मन्दिरा मन्दिरैनो दङ औ बे बेखौ असुर बर'बो होनना बुङो बर'बो होननानै सानना लायोमोन आरो गोदो असुर बंस'फोरखौ बर' होनना सानोमोन दालाय बर'फोरखौ रायक्षसि असुर होनना बुङा होनबा बेनिनो बंस' जाहैबाय जाबाय जोङो औ दे औ दे औ दे